ہیلو گپتا ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں کیا میں نے پچھلے مہینہ آپ کے یہاں سے ایک کار بک کی تھی جس میں مجھے ایک پرومو کوڈ ملا تھا جس پہ مجھے کافی چھوٹ ملی تھی اب مجھے کسی سفر کے لیے گورکھپور جانا ہے جس کے لیے میں آپ کے یہاں سے پھر ایک گاڑی بک کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اس پرومو کوڈ کے ساتھ کوئی ایک گاڑی بک کر دیجیے تاکہ میرا سفر آسان بھی ہو جائے اور سستا بھی ہو جائے کیونکہ آپ کے یہاں سے جو کار میں نے بک کی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی بہت زیادہ آرام دہ تھی اسی لیے میں آپ سے گذارش کر رہا ہوں کہ اسی طرح کوئی ایک اچھی گاڑی میرے لیے بک کر دیجیے